नमस्ते मैं ग़ाज़ीपुर आई हूँ मुझे घूमना है मुझे ऐसी जगह घुमाइए जहाँ मैं ना घूमी हूँ मैं यहाँ पहली बार आई हूँ मुझे यहाँ पर जो जो फेमस हो जो जो अच्छी जगह हो वहाँ घुमाइए और खाने पीने का भी करिए और कोई जगह और और मुझे रुकने के लिए कहीं मुझे घूमने के लिए गाड़ी वाड़ी मैं यहाँ पैदल नहीं जाऊँगी और कोई गाड़ियाँ हैं जिसमें ए सी हो अच्छा हो हाँ मुझे डिस्टब ना हो ऐसी कोई गाड़ी बताइए

अच्छा अच्छा ठीक है तो इन सब का मुझे कितना पैसा पड़ेगा कितना अरे नहीं नहीं आप मुझे बजट में बताइए पाँच छः हज़ार तो मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नहीं नहीं इतना तो मेरा बजट नहीं है थोड़ा सा तो काम करिए चार हज़ार भी आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं मैं तीन हज़ार या तीन हज़ार पाँच सौ दूँगी

ठीक है ठीक है ठीक है हम हम आपका भी देंगे हम आपका भी जो पैसा लगेगा जो आप ट्रैवल करवाएंगे या उसका भी देंगे तब आप बताइए कितना लीजिए अच्छा अच्छा तो अब फिर मुझे खाने के लिए आपने बताया नहीं चलिए ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते नमस्ते